जेनेबा जों हाबा हुखाफोराव मोसानो बिराट मोजां मोनो जेनेबा दाथ' दामनाय देनाय सिफुं सुनाय खाम जथाजों गोदोनि दिनाव मोसायोमोन दाथ' दाबो दामो दा बेण्ड पार्टिफोरजोंनो बेण्ड पार्टि दामबा दामनाय देनाय जों थानो हाया मोसाफ्लाङो बेजों खुसि लायो हाबा हुखायाव आरो जों बांसिन जेनेबा दुखु दाहाफोरखौ दामनाय देनाय खोनाबा मा स्रां थांथों होनना मोसानाय जायो रंजानाय जायो गोबाङानो जोङो खुसि जायो आरो जों दा बांसिन मोसानो मोजां मोननाया बिदिनो गाना जाबाय जेनेबा गुवाहाटि सारियालि जेनेबा गभरमेन्ट कलेजाव फरायनाय बेफोरबायदि गानफोरखौ जों दा बिरात मोजां मोनो आरो मोसानायखौ मोजां मोननानै प्राइजबो होलायबावोसो मोनबावोसो जोङो

मोसायो आरो जेनेबा ओरैनो मावै दाङै जों गोबां रंजायो मोसायो जेनेबा बेण्डपार्थिजोंबो मोसानो हायो गानबो दामनायजोंबो मोसानो हायो गोबां आइटेमनि मोसानो हायो आरो जोंना

खुसिजोंनो जोङो हाबा हुखायाव मोसानाय जायो आरो नायग्राफोरा बिदिनो बान्था होलायबावोसो जोंनि मोसानायखौ मोजां मोननानै